एकबेर एहने कतौ आओर हम जाइ रहियै जाइ रहियै ने ततऽ हमर ट्रेन छुटि गेलै ट्रेन छुटि गेलै तऽ किछु देर बहुते देर तक इन्तजार करलियै कि ट्रेन अयतै तब हमहु जेबै ट्रेन जा अयलै आओर हमरा पतो नहि रहै कि ई ट्रेन कन्ने जाइ छै सहरसा जाइ छै कि मधेपुरा जाइ छै कतेक चलतै ई ट्रेन हमरा ओहो पता नहि रहै पता करैत करैत हमरा दस बाजि गेलै राति दस बाजि गेलै राति तऽ आब हम सोचै लगलियै अकेले छियै कहाँ जेबै कने जेबै तब तकमे हमे एगो पटना बला ट्रेन पकैड़ि लेलियै ओ पटना बला ट्रेन पकैड़ि लेलियै किछु दूरी गेलियै एगो लोक सभ पुछलियै भैया ई ट्रेन कतऽ जाइ छै तऽ ओ लोग कहै छै ई ट्रेन पटनाके रस्ता जा रहल छै तऽ हम ओते तऽ हमरा तऽ जेनाइ रहै दोसर जगह ई ट्रेन जाइ छै पटना बला रस्ता तब ओते हम रुकि गेलियै दौड़क रुकलियै ओतऽ हमरा दस बाजि गेलै राति एगा बारह बाजि गेलै राति ओतै हम कहै छियै आब हम जेबै केना आओर हमरा कतौ देखलौ नहि छै ओतै हम रुकि गेलियै रुकि गेलियै तब तकमे एगो ट्रेन आओर अयलै ओ ट्रेन पकैड़ि कऽ हम बहुत दूर चैलि गेलियै किछु दूर चैलि गेलियै हमरा कोनो चीजके जानकारी नहि छै कि हम जेबै हमरा जेनाइ छै मुरलीगञ्ज आओर हम ट्रेन पकैड़ि पकैड़ि जइतै छियै बहुत दूर चैलि गेलियै यानि कि दूरस्थके आसपास चैलि गेलियै तब ओतै सँ हमरा भैरि राति भैर दिन ओनिहें लागि गेलै दोसर दिन चारि बजे तकमे कोना कोना करि कऽ ट्रेन पकैड़ि पकैड़िके हम घर अयलियै घर अयलियै तऽ हमरा एक यानि कि भैरि दिन भैरि राति ओनिहें हमरा बीत गेलै हमरा कोनो रहै कि हमरा अथी नहि रहै कि हम कोन ट्रेन पकड़बै कि हम मुरलीगञ्ज जाय सकै छियै कि नहि जेबै तऽ हम आओर दूरके ट्रेन पकैड़ि कऽ जाय रहल रहियै आओर हम नजदीक बला ट्रेनके कोनो अथी नहि दै रहियै कि ई ट्रेन कतय जेतै अइना करि करिकऽ हम बहुत दूर चैलि गेलियै रातिमे रहलियै ओनही रहलियै खैनै पिनाइ सभकुछ ओनाहिते का देलियै